भारत जा सभिनि खां लोकप्रिय खेल हॉकी बास्केटबॉल क्रिकेट फ़ुटबॉल अहिड़ा घणेई प्रसिद्ध खेल आहिनि पर सभिनि खां प्रचलित अॼुकल्ह जेको खेलु हले थो उहा आहे क्रिकेट नंढनि खां वठी वॾनि ताईं सभिनि खे इहो क्रिकेट जो खेलु ॾाढो वणे थो जे असां हर गली गली में नंढा नंढा ॿार क्रिकेट जा दिवाना आहिनि हर शहर में नंढा न नंढा खां वठी वॾा क्रिकेट खेॾनि था ऐं नंढी वॾी टूरनामेंट ठहिनि थियूं जेका असां असांजे शहरनि में ॾाढी लोकप्रिय थींदी थी वञे उहा क्रिकेट आहे ऐं अॾु सभिनी खां लोकप्रिय धोनी विराट सहेवाग सचिन अहिड़ा घणेई क्रिकेटर आहिनि जंहिंजे लाइ माण्हू उन्हनि जे क्रिकेट जा घणेई वॾा फैन आहिनि ऐं असांजे शहर में उहा प्रसिद्ध थींदा था वञनि ऐं उहा उन्हनि जो खेल सभिनी खे वणे थो जीअं कर क्रिकेट सॼे शहर में व्लड में व्लड खां ॿाहिरि बि उहो खेॾाए थो ऐं वण सभिनी खे वणे थो